मां नंढपिण खां ई डांस जी ॾाढी शौंक़ीन हूंदी हुयसि मुंहिंजे इस्कूल में इलाही डांस जी चटाभेटियूं थींदी हुयो मां इलाही चटाभेटियुन में भागु वरितो हुयो मूंखे डांस में हमेशह सदाईंं इनाम मिलंदा हुआ इस्कूल जे अलावा मुंहिंजे समाज में बि जॾहिं डांस जी चटाभेटी थींदी हुई त मां उनमें हिस्सो वठंदी हुयसि मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे सदाई प्रेरणा ॾींदा हुआ त डांस कर ऐं उहे ॾिसंदा हुया की मां डांस करण सां ॿेन विषयनि में बि ॾाढो सुठो करे सघां पई